हम बात करते हैं पेन्टिंग डिज़ाइन पे जैसे हम लोग पेन्टिंग के लिए अपने कार्य के लिए घरेलू जैसे होते हैं चीज़ें कहीं मकानों में घर पे दुकानों पे या कहीं अन्य जगहों पर पेन्टिंग के लिए हम कलर चूज़ करते हैं जैसे रेड हो या ब्लू हो ब्राउन हो व्हाइट हो ब्लैक हो कैसा और किन किन जगहों पर कैसा कलर हमें प्रिन्टआउट लगाना होता है कलर कैसे हम लोग मिलाएँ कैसा कलर अच्छा लगेगा वहाँ पे इस कलर का जैसे नीला है पीला है ब्राउन है ब्लू है कैसे भी कलर होते हैं जैसे कई प्रकार बारह प्रकार के का कलर हमारे होते हैं जिनमें जो हम लोग काफ़ी चूज़ करते रहते हैं हमें इस यहाँ पर इस प्रिन्ट को अगर हम करें तो यहाँ पर ये कलर हमें बहुत ही अच्छा लगेगा गेट पे देखते हैं तो उसपे भी कलर हम डिज़ाइनिंग मैच करते रहते हैं तो कलर चूज़ करने के लिए काफ़ी उसमें हम लोग देखते रहते हैं कि कैसे कैसे कौन से कलर कैसे हम लोग यहाँ पर मकान में यहाँ पर कौन से डिज़ाइन करें कौन सा कलर यहाँ पर लगाएँ कौन सा कलर हम देखें जो यहाँ पर अच्छा लगेगा और कैसे हम कहाँ पा कहाँ पर कौन कौन से कलरों का प्रयोग करते रहेते हैं जैसे यहाँ पर हमने कलर मकान में गेट इंट्री गेट पे कैसा कलर लगाएँ जो बहुत अच्छा लगे एन्ट्रैंस में फिर अंदर हम बात करते हैं फ्रन्ट एरिये में हम कैसा कलर लगाएँ फिर कमरों की बात करते हैं कमरों में कैसा कलर अच्छा रहता है किचन में कैसा कलर अच्छा रहते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं कहीं कहीं पर हम लोग देख के आते हैं कि कलर ये बहुत अच्छा कलर है इसको हम अगर वहाँ पर लगाएँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसे कोई कोई लाल रंग पसंद करता है कोई पीला भी पसंद करता है कोई ग़ुलाबी पसंद करता है कोई चेरी कलर भी पसंद करता है कोई पर्पल कलर पसंद करता है जैसा मतलब जैसे हम लोगों चूज़ होती है हमें पर्पल कलर लगाना है तो हमें पर्पल ही लगाना है फिर हमें ब्राउन कलर लगाना है ब्राउन देखा यहाँ पर अच्छा लगेगा इस कमरे में कि लुक के हिसाब से तो उसी पे हम क्या देखते हैं कि इंट्रेन्स पे हमारा गेट भी ब्राउन अच्छा लगेगा रेड अच्छा लगेगा या येलो अच्छा लगेगा मैचिंग हमेशा हम लोग देखते रहते हैं मैचिंग जब मैचिंग अच्छी होती है तो मकान का लुक भी अच्छा आता है और मकान के लुक को देखते ही हम लोग यही सोचते थे कि यार देखो इसका लुक कितना अच्छा है तो उसको हम धीरे धीरे करके मैच करते हैं मैचिंग कलर को फिर उसमें जैसे देखते हैं नहीं मैच कर रहा तो उसको मिला भी देते हैं कलर को मिसमैच करके कलर को बनाते भी हैं कलर बनाने के भी कई तरीके हो जाते हैं कलर कैसे किस कलर में कौन सा कलर हमें बनाना है और जैसे बात करें हम कुछ कलर ऐसे भी होते हैं चूज़ कहीं पर और ग्रीन कलर भी यूज़ कर देते हैं ग्रीन देखने में बहुत अच्छा लगता है नीचे के एरिये में तो हम लोग हम पार्किंग एरिये में ग्रीन कलर वगैरह येलो कलर है जैसे है रेड कलर यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर हम लोग मकान के हिसाब से ही हम लोग कलर को डिज़ाइन करते हैं कलर देखते हैं हमारे हमारे घर पर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो इस कलर को हम उसी हिसाब से फ़िट करते हैं उस कलर को देखते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे कहते विन्डो पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा और हमारे इंट्रेन्स गेट पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कौन सा कलर हमारे बाहर के बोर्डर पे अच्छा लगेगा कौन से कलर हमारे अंदर जब इंट्रेन्स लेंगे उसके बाद ऊपर की डिज़ाइन कैसी रहेगी कैसा देखने में अच्छा लगा कई कलर्स में चूज़ करते हैं और धीरे धीरे उसको देखते हैं जब सही ढंग से वो कलर हमें दिखने लगता है सही ढंग से जम रहा है तो उसको हम मैच करके धीरे धीरे उसको लगा देते हैं लगाने के बाद देखते हैं ये कलर बहुत अच्छा लगा तो हम उसी को चूज़ करके पसंद कर देते हैं और लगा भी देते हैं वही कलर हमें बहुत अच्छे लगते हैं जो लोग दूर से भी देखते कहे हाँ क्या मकान है क्या बिल्डिंग बनी है क्या कलर लगाए हैं हर चीज़ उनपे थोड़ा हम लोगों को जागरुक और बच्चों को ये ऐक्टिविटी करना चाहिए देखना चाहिए कि कलर बच्चे भी हमारे पसंद कर रहे हैं तो उसमें हमें हर चीज़ देखनी होती है कलर के बारे में यही जानकारी हम लोग रखते हैं